हँ हेलो हँ खुश रहू की हाल चाल छै हँ हमहूँ तऽ बैसले छी यौ रोजगार अहूँके नहि अहूँके नहि भेटलहँ एखन तक हूँ अच्छा हमहूँ ओएह छी यौ करैत करैत रहि गेलहुँ कएगोमे छटाए गेलहुँ कतहुँ नहि भए रहल छै समये अजीब चलैत छै की करबै ओते होयतै तहन ने हँ जरुरीयो छै घरमे एखन आब धीरे धीरे एजो बीतले एजो ऊमरो तऽ बीतले जाइत छै अपना सब कऽ हूँ हँ पहिले रोजगार करबै तखन ने बिआह होयतै आइ काल्हिके पुछैत छै अपना सब कऽ जे छियै ओहिमेके ककरा पुछैत छै हँ हँ नौकरीके आब बात छै एकैगो परीक्षा नहि ने होइत छै हँ तऽ मतलब धीरे धीरे मतलब नहि होइत छै एगो रहैत छै तऽ कोनो ने कोनो तऽ आब तऽ तीनगो चारिगो होइत छै एगो नौकरीमे परीक्षा एगोमे गेलहुँ तऽ एगो पास कयलहुँ तऽ दोसर फेल कए गेलहुँ की करबै अपनासब तऽ जाहिमे अबैत छियै जाहि कास्टमे सबटामे तऽ समस्ये छै हँ हूँ

अच्छा नहि घबराउ देखिऔ धीरे धीरे आब किछु तऽ देखबै नहि होयतै तऽ कतहुँ प्राइवेटे त्राइवेट तऽ देखबै मास्टरी सबमे नहि होय मास्टरी सबमे नहि भरने छलियै हँ तऽ की करबै हँ

हँ आओर सब ठीक यऽ ठीक छै